जोंनि टंला अदालगुरियावथ' बिनाब बाख्रिफोर दङ जेराव आं थाङाखै आरो उन्दै टाइमावबो आं फरायनाय टाइमाव गावनि जों आं साइन्स लानायमोन नालाय ओमफ्राय मानि प्रेकटिकेल दङमोन बिदिनो क्लासआनो सारिथा फासथा जाखायोमोन मेंखानायनि थाखाय आं बिजाब बाख्रियाव थांनो मोनाखै आरो ना ओमफ्राय नांगौ जायोबा लोगोनाव बिहरो फरायो बिदिनो फाय दाथ'आरो नै स्कुलाव हाबनायजों प्राइभेट स्कुलाव हाबनायजों बिदिनो टिउसनदों गथ'फोरनि पेपार नायनायजों गथ'फोरजों थानानैनो टाइमा बारग' लाङो बेनि थाखायनो आं बिजाब बाख्रियाव थांनो मोनाखै थेवबो बिजाब बाख्रियाव थाङाखैबाबो आङो बिजाब बाख्रिनि जेखो आं फरायनो गोसो जायो बिखौ आं बिहरनानै फरायो आरो जोंनि स्कुलावनो बिजाब बाख्रि गैयाबाबो बिजाब नांगौ बिजाबफोरा दङो जायखौ आं गोसो जाबा फरायो आरो आंनि रुमावबो आंनि न'वावबो बिजाब दङ गांथाम गाांब्रैसो जायखो आङो फरायो आरो आरो आंहा बिदि आंनि फार्चनेल बिजाब बाख्रि गैया आरो आं बिजाब बाख्रि खालामनोबा बिजाब बाख्रि खालामनोबोथ' बहुत रोखोमनि टाइमबो होनांगौ जायो आरो फैसाबो नांगौ जायो जेराव जाय आंनाव गैया आं दासो निजिनि लाइफनि केरियारनि फारसे आगान सुरगासिनो जेराव आं बेफोरखो खालामनो हाथ'वाखै आं सम मोनोबा उनाव खालामगोन आरो ना बिदिनो ओमफ्राय बिजाब बाख्रियाव थांना फरायनो थ' आंबो बहुत लुबैयो नाथाय आं थांनो टाइम मोनासै आरो ना आमफाय बिदिनो बिजाब बाख्रि थानाया बा बिजाब बाख्रियाव थांनानै फरायहैनाया बहुत मानसिफोरनि खाफाल गोनां मानोना बिजाब बा बिजाब बाख्रिनिफ्राय जों नांगो नांगो गोनां गोनां बस्थुफोरखौ जों फरायनो हायो बा मिथिनानै लानो हायो सोरबा गेदेमा सुबुंनि जिउ खौराङानो जा माबायानो जा गोदोनि हिस्ट्रियानो जा गेमनि सोमोन्दैयानो जा बेफोरखो जों फरायनो हायो गोसो जानानै आमफ्राय बेफोरनि फारसे जों मिथिनो हायो जेनेबा जों सोरबा सुबुंनिनो गोदोनि महात्मा गान्धी रबिन्द्रनाथ ठाकुर बेसोरनि फारसे जों मिथिनो गोसो जायोबा बिजाब बाख्रियाव थांनांगौ जायो बिजाब बाख्रिया जोंनि गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो आरो ना बिदिनो जोङो माखोबा नांगौ जानायखो थांनानै बिजाब बाख्रियाव नागिरनानै फरायनानै मिथिनो हायो आरो जों जोंनि गियानखो आरजिनानै लानो हायो दिनाव खनसे खनसे मोनसे मोनसे बिजाब फरायबा जों गोदान गोदान आयदा मोनो जेराव जों बेखौनो मोजाङै मोजां फरायनानै गावनि गियानखो आरजिनानै लानो हायो आंहा सिमांनि जेबो बिजाब बाख्रि बानायनो आइदिया गैया दंमोनबाबो मानोना आं हाखाया आंना बांसिनानो जायखिया आं फरायनो मोजां मोनो सोरनिफ्रायबा लाबोनानै फरायनाय मानाय आं बिदिनो मोजां मोनो बांसिनानो आं सल'न्थाइमा सल' सल' बाथा थुनफावथाइ बेफोरखौ बांसिन फरायनो मोजां मोनो आरो गासिबो मानसियानो बिजाब बाख्रियाव थांनानै फरायहैयोबा मोजां मानोना बिजाब बाख्रिनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि गियान आरजिनो हायो गावनि नांगो जानाय गियानखो जों बारायना लानो हायो जेनेबा फोरोंनायजों लोगोसे नों बिजाब बाख्रि फरा बिजाब बाख्रियाव थांनानै बिजाबफोर फरायलांबाय थायोब्ला गेदेमा जिउ गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरांफोर फरायलांबाय थायोब्ला नों बेनि फारसे निस्सय मिथिगोन आरो मिथियोब्ला बैनो नोंखो नोंनि फरेखा फास जानाय बा नों इनटारभिउ लिरनायाव फास खालामगोन नों ना नों गोदोनि हिस्ट्रि फरायब्लाबो सासे सुबुंनि जिउ खौरां मिथियोब्लाबो बियो नोंनि जिवाव बहुत हेफाजाब होगोन नों मिथिना थानायजों लोगोसे गुबुननोबो नों बुंना होगोन